हाल ही में मैंने कुछ दिनों के अंदर एक पेन ख़रीदा वह पेन बहुत ही घटिया था उसमें से स्याही भी ज़्यादा निकल रही थी और उससे लिखा भी सही ढंग से नहीं जा रहा था वह बहुत ही घटिया क्वालिटी का था